खंयच्याय गाण्याचें सादरीकरण करता आसतना स्पेशली जेन्ना स्टेजीर रावन म्हणपाचें आसा एखादो कार्यक्रम आसा लोक तुजे वाटेन पळयता अशा क्षणाक खंयच्याय कलाकाराक स्टेज फियर किंवा मातशें नर्वसनेस हें आसताच आसता म्हज्याय कडेन खुबदा हें नर्वसनेस हांवें अनुभवलां स्टेजीर रावन गाणे म्हणपाक वयता आसतना सो तेन्ना प्रस्न पडटा की सहज हें जातलें म्हज्यान म्हणपाक जातलें हांव चुकपाना न्हय अशे सगले विचार तेन्ना येतात फक्त एक हांव करता तें म्हणल्यार उबें रावले आसतना एक मिनीट डीप ब्रेथ श्वास घेतां आनी श्वास सोडटां सो अशें करतकच मातशें बरें दिसता आनी मागीर म्हणपाक लागता सो टील देन जे विचार येतात ते विचाराचेर ताबो हो मेळोवपाक पडटा आनी हें नर्वसनेसा कडेन झगडीं ही प्रत्येक वेळा जाताच जाता करचेंच पडटा आनी मागीर तें सहज सुरू जाता